हाँ हाँ कुछ ऐसे स्थान जानती हूँ जो किराए पर चलते हैं जो जैसे जो बच्चा है जो बाहर से पढ़ने आ रहा है हाँ तो उनको बी एक छोटे से घर ऐसा किराया मिल जाता है कि भाई जो अगर एक अकेला बच्चा है तो उसके लिए भी एक कमरा मिल जाता है अगर कोई एक पूरी फैमिली लेकर आ रहा है तो उसको भी एक ऐसा घर मिल जाता है और ज़्यादा किराया नहीं लगता है एक कमरे का हद से हद देड़ हज़ार या दो हज़ार और अगर आप पूरा घर ले रहे हो वह तो घर पर निर्भर करता है घर अगर अच्छा बनवा होगा तो वह उस हिसाब से किराया लेगा और अगर घर ठीक ठीक बना हो तो वो उस हिसाब से किराया लेगा और हाँ अगर कोई ऐसा पढ़ने वाला आता है तो हमारे शहर में ऐसे काफी जगह है जहाँ वो अच्छे से किराए पर रह सकता है या बाहर से भी कोई अगर आता यहाँ कमाने के लिए तो वो भी अपने परिवार के साथ यहाँ एक अच्छे से कमरे में या एक अगर उसको पूरा घर चाहिए तो हाँ ऐसा हमारे यहाँ उपलब्ध है हमारे शहर में काफी ऐसे घर और कमरे किराए पर आपको आसानी से मिल जाएंगे उसके लिए आपको ज़्यादा भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा वह आप देख सकते हैं कि हाँ जितना जिसका जैसा घर होगा वह उस हिसाब से ही आपसे भुगतान लेगा उसमें आप से कोई ज़्यादा नहीं ले पाएगा हाँ ऐसे बहुत सारे घर अगर कोई आकर यहाँ रहना चाहे तो उसके पास बहुत सारे विकल्प होंगे घर के लिए